हैलो हां जी हां जी में अमित बोला ना जी अच्छा कम्म सिक्खना हां जनाब कुत्थां बोला दे भला परमंडल रौंह्दे ओ कोई गल्ल निं जनाब ओह् तुस केह् सिक्खना तुसें किस बारै च रुट्टी बनाने बारै जां कड़ाह् बनाना जां कोई खीर शीर सिक्खनी केह् सिक्खना खीर खीर बनां जां पैह्लें तुसें में मिट्ठे कोल कम्म शुरू करना चाहिदा ते अस कड़ाह् कोला शुरू करचै कड़ाह् कन्नै असान बी रौह्ना कड़ाह् बी असान रौह्ना थुआनू ते एह् अपना तुसें पैह्लें केह् करना घ्यो श्यो घ्यो लैना घ्यो लैना घ्यो च सूजी भुन्ननी थोह्ड़ी थोह्ड़ी जेही अपने लो फ्लैम उप्पर सेका घट्ट होना चाहिदा जेल्लै सेका घट्ट रक्खना ते फ्ही सूजी थोह्ड़ी ब्राउन होई जा जेल्लै ते ओह्दे च अपना खंड घोलनी अद्धा किलो हारी ते पा सूजी होऐ ते अद्धा किलो खंड पानी घोलियै ते फ्ही जेल्लै नुहाड़े च अपने ओह्दे च पाई ओड़नी थोह्ड़ा कलर देना ते इक जां दो मिंट्ट फुल फ्लेम गैस उप्पर उसी बुआलना कड़ाह् बनी जाना थुआढ़ा ते तुस आना तुसें में परमंडल अपना परमंडल केह्ड़ी जगह् रौंह्दे मेन परमंडल रौंह्दे ओ तुस अच्छा कोई गल्ल निं तुस आई जाएओ में इत्थें अपना जम्मू गै रौह्न्ना तुस आई जाएओ जम्मू मेरा पता लिखी लैओ तुस गांधीनगर आई जाएओ में तुस गांधीनगर आई जाएओ हॉस्पिटल पता नी गांधीनगर हॉस्पिटल बस बस बस जेल्लै तुस पुज्जी जाह्गे ते मिगी तुस फोन करी लैएओ कदूं धोड़ी आह्गे तुस कदूं आना तुसें हां बुधवार आई जाएओ ठीक ऐ जेल्लै आह्गे ना ते मिगी इस नंबर उप्परा फोन करी लैएओ ते ठीक ऐ सर ठीक